हॅलो ऍमेझोन हांवें तुमचें कडेन टपरवेराची एक वॉटर बॉटल ऑर्डर केल्ली ती बॉटल हांव आतां एक वर्स जालें वापरतां ताची कॉलीटी इतली बॅस्ट आसा ताका मात्तूय बुळबूळसाण येना कितलेंय वॉश केलें जाल्यार ती तशीच फ्रेश उरता उदकाक भितरल्यान वास येना आनी एकदम टिकावू आसा खंयच्यान खंयच्यानूच उदक लिक जायना